देखियौ लोक खालीके लोकके दिमागमे की छै जे इंजीनियर डॉक्टर पुलिस या कोनो भी गवर्नमेंट सेक्टरेमे अहाँके ने लोक रहलासँ या हुनकर बच्चा रहलासँ बाबू कहलाइ छथिन गाममे इज्जत भेटैत छै बट हुनकासभके ई बात पताए नहि छै कि सभसँ महत्व जे छै से कृषिके छै अगर खेतीबाड़ी हेबे नहि करतै किसान अगर खेती करबे नहि करतै तऽ बच्चा खेबे नहि करतै तऽ केना भुखले पेट थोड़बे किछु होइवला छै लेकिन सभके चाहबो करी कि हुनका समयपर गहूँम चाउर जे भी किछु होइत छै ई दालि ओ दालि राहरि दालि मसुरिके दालि जे भी किछु छै हर चीज हुनका भेटनि आलू प्याज सभकिछु लेकिन हुनकर बच्चा खेती करय ऊँहुँ ई नहि भऽ सकैए एना केना हेतै तऽ ई बात लोकके जे छै से बहुत सोच छै लोक जे छै से एहि क्षेत्रमे अपन बच्चाके नहि चाहैत छथिन जे आगाँ बढ़य आओर बाँकी क्षेत्र सभमे बेसी प्रोमोट करैत छथिन पर एहि क्षेत्रके जखनहि नाम लेबै तखनहि कहतै हइ खेती करमे तू ईसभ एखनहु सोच छै अहाँके लेकिन कतेक पैघ बात छियै कि अन्न मतलब अन्न अहाँ लोककेँ प्रदान कऽ रहल छियै अहाँ वजहसँ कतेक आदमी जीवि रहल छै अगर खेती नहि हेतै तऽ भुखमरीसँ कतेक आदमी मरतै लेकिन ई बात केओ बुझै लेल तैयार नहि छै आओर हमरा ई कहबाक यए कि एग्रीकल्चर बहुत पैघ आइ काल्हि एकटा रोजगारके साधन सेहो छै आइ काल्हि तऽ बहुत प्रकारके खेती होइत छै अहाँके लेकिन लोककेँ एहि बारेमे जानकारी नहि छै तऽ ई सरकार कऽ सकैए अहाँकेँ कि प्रत्येक मतलब गाममे जा जा कऽ खेतीके बारेमे जे छै से बढ़िआँसँ बतेबाक चाही कि खेती केना कऽ सकैत छी नीकसँ कमसँ कम मेहनतिमे या जे किछु होइत छै से ओ करबाक चाही अहाँकेँ आओर कृषिके महत्व आइसँ नहि बहुत पहिनेसँ छै आओर ई बात हर किओ बुझैत छै चाहे ओ मूर्ख रहय कि तेज रहय ओ सभ किओ बुझैत छै कि कृषि कतेक महत्व छै आओर पहिलेके बात ई जे हमर भारते अहाँके कृषि प्रधान देश यए अहाँके कृषि एकरा एहिमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छै कोनो भी चीजमे तऽ ताहि द्वारे छै से हर आदमीके ई बारेमे ध्यान देबाक चाही कि खेती जे छै से करबाक बहुत जरूरी छै आओर करबाक चाही